अरे आइए भैया बैठिए अरे हाँ हाँ पटेल साहब कैसी बात है बैठिए बैठो बैठो बाटा कंपनी का वो मैं पटेल साहब हाँ मैं एक बात बोल रहा था पटेल साहब अपने पास बाटा के अलावा और और क्या है अच्छी गुणवत्ता वाले जूते भी हैं अपने पास वो मैं नाम बताऊँ क्या आपको देखो नाम सुन लो पहले पैरागॉन के शूज़ आ रहे हैं है न और सेगा है बाटा है है न सेगा बाटा तो अब मेरे को ये बताओ कोई एक दिखाऊँ कि सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ मैं देखो आप पहले नंबर बताओ अपना हओ नौ नंबर के साइज़ के जूते दिखाना है न अपने लिए है के लड़के के लिए अरे बाप रे चलो चलो पटेल साहब दिखाते हैं ये देखो ये देखो पहले बाटा का देखो आप ये बाटा देखो नौ नंबर है काला ये देखो ये व्हाइट एन ब्लू चलेगा ब्लैक में फिर मैं नाइकी का दिखता हूँ नाइकी का न कल ही आया है क्या है न मुंबई से आया है कल ही वो वो रखा हुआ है उसको मैं निकालता हूँ बैठो भला उसको निकालता हूँ तुम नाइकी देख लो उसके बाद फिर अपने पास सेगा भी है बहुत चलता है वो भी बैठो भला मैं दिखा रहा हूँ हाँ हाँ ये लो नाइकी का देखो भला नौ नंबर ब्लू एन ब्लैक में है ये सेगा सेगा दिखाऊँ हाँ वो सेगा अपने पास सर ब्राउन में है ब्राउन में है अभी इसका ब्राउन में रखा है ब्राउन ही देख ले ये देखो सेगा अच्छा लाल में एक मिनट एक मिनट दो मैं बुलाता हूँ लाल कलर में हओ क्या ये लाल में क्या ये मेरे पास क्या है स्टॉक में कल ही खत्म हुआ बाजू की दुकान से मैं बुला देता हूँ आपके लिए हओ हओ हाँ ये ये लो ये लो ये ला लिए अपन ने ये देखो है न पेरागॉन का भी है न पर मैं आपको पटेल साहब सजेशन दूँ क्या मेरे यहाँ नाइकी चलता है अपने पास नाइकी का जो अभी मार्किट में देखोगे न क्रेज़ तो बहुत है कलर बोला न वो कलर नहीं आ रहा तो मैं दूसरी दुकान से बुला लूँगा अपने भाई की दुकान से नौ नंबर सेगा न चलो ये आ गया आप देखो भला इसको नौ नंबर साइज वाला इससे छोटा वाला आठ नंबर दिखाऊँ ये आठ नंबर को पहनो भला ये आठ को पहनो भला पैर में हाँ तो एक मिनट ये डैमेज है तो इसको ट्राइ करो पैरागॉन में देखो हाँ ये वाला देख लो आठ नंबर का बहुत जोरदार माल है भैया बढ़िया इसकी ये पड़ेगा आपको एक हजार रुपये में पड़ेगा ये मैं अपन अपने घर की जो बात है पटेल साहब एक हजार में पड़ता पर आपके लिए मैं तीन सौ रुपये छूट देता हूँ आप सात सौ रुपये साढ़े सात सौ दे दो घर की बात है मीठा ठीक है न पैक करवा देता हूँ सात सौ में ठीक है उन्हें पैक कर देता हूँ ठीक है ठीक है पटेल साहब धन्यवाद है न